मेरे अनुसार मेरी सब से बड़ी ताकत मेरा अपना परिवार है जब मुझे कुछ भी होता है तो मुझे सब से पहले मेरे परिवार के बारे में याद आता है कि मेरा परिवार खड़ा हो जाए अगर मेरे साथ तो शायद मैं किसी भी चीज़ में हारने से पहले ही जीत जाऊँ परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और कमजोरी भी मेरा परिवार ही है अगर मेरे बच्चे कुछ हो जाए या मेरे घर में मेरे परिवार को कुछ हो जाए तो मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ मुझे लगता है अब कैसे होगा इनके स्थान पर मुझे हो गया होता तो शायद मैं सब कुछ संभाल लेती पर इन्हें क्यों हो गया इस टाइप से मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ और अकेली पड़ जाती हूँ इसलिए मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरा परिवार ही है और मेरी कमज़ोरी भी वही बन गया है